जोङो ट्रेन मोनबा ट्रेनजों भारा थाङा माबा ट्रेनजों थाङोबाबो गवाहाटी गवाहाटी टंला टु गवाहाटी माबा टंला गवाहाटी मासबात टंलानिफ्राय थाङो टंला स्टेसन टंला स्टेसनिफ्राय बेनिफ्राय जोंनिथिं खाथियावनो बास थाङो गवाहाटीयाव बेयाव गवाहाटीयाव बास थांनाया फुङाव साराय सयथासो थाङो साराय सयथा आरो बे बासनि कालारा गुफुर बेनिफ्राय साराय सयथा थांना भारा आसिताखा लायो आरो जों थाङोनि सिदा बे हाटता बाजियावसो थाङो हाटता बाजियाव थांना थाङो बेयाबो भारा आसिताखा लायो बेनिब बेनिबो कालारा गुफुर जोङो बाइक बाइकजोंबो थां थाङो माबा मंगलदै मंगलदैयाव भारा थांबाय थायो मंगलदैयाव थांबा सेलिटारसो थाव नाङो सेलिटार थाङा थाव नाङो एमफ्राय बिदिनो बेरायो बिदिनो बेरायनानै जोंनि जा खामानि मावनाय खाह खामानि जाहानि माबा अफिसफ्राबो जायोबा जोंनि मेडिकेलावबो थाङो मेडिकेलाव बिदिनो मेजिकफ्राबो थाङो मेजिकफ्रा जोंनि न'नि खाथिनिफ्रायनो आटता बाजेयाव थाङो आटता बाजा आंना बे मेजिकनि कालाराबो गुफुर बेनिफ्राय भाराया फन्सास ताखा लायो मंगलदै लायो बेदिनो जोङो भारा माबा बाह बाइक लांनानै थाङो बाह बाइक बाह बाइक लानानै जोङो सेलिटार थाव सोनो बेदिनो थाङो आरो